हाँ हमारा द्वारा मनाए गए त्योहार जैसे दशहरा है दीपावली गोवर्धन पूजा भाई दूज रक्षाबंधन और काफ़ी त्योहार हैं हमारे राजस्थान में जिनको हम मनाते हैं सांस्कृतिक तरीके से और हम उस दिन पकवान बनाते हैं मिठाईयाँ काफ़ी तरह की मिठाईयाँ बनाते हैं सकरात है सकरात पर हम किरकेट खेलना खेलते हैं वो रिवाज़ है पतंग उड़ाने का रिवाज़ है हमारी काफ़ी बड़ी संस्कृति इतनी है कि हम जो भी करें त्योहार के दिन काफ़ी कम है और हमारी संस्कृति दिखाती है की हम कैसे त्योहार मनाते हैं कैसे क्या करते हैं और भी हमारे जैसे पंद्रह अगस्त को पूरा देश मनाता है छब्बीस जनवरी है उसको पूरा देश मनाता है ऐसे काफ़ी ऐसे सांस्कृतिक त्योहार हैं जिनको हम मनाते हैं जैसे दशहरा मनाते हैं राम ने रावण का वध किया था दशहरे के दिन इसलिए उस दशहरा मनाते हैं दीपावली उस दिन राम राम भगवान अयोध्या लौटे थे तो इस कारण हम दीपावली को मानते हैं होलिका दहन होलिका हिरण्याकश्यप को ले कर होलिका बैठ गई थी अग्नि में इसलिए उसे होलिका दहन मनाते हैं धुलैंड या धुलैंडी भी खेलते हैं जो ब्रज की प्रसिद्ध है कृष्ण भगवान खेला करते थे उसको हम मनाते हैं आदि आदि त्योहारों को हम मनाते हैं